बर' राव राइज्लायनायाव आङो आथिखालाव गोब्राब मोनाखै मोनबोआखै रायज्लायनायनि बेलायाव नाथाय लिरनायनि बेलायाव आगुआव बर' रावनि थाखाय बानान रोखा बानान खान्थि गैयैनि थाखाय एसे गोब्राब मोन्नाय जायोमोन आरो जे फरायनाय समाव उन्दै समाव फरायनाय समाव गोबां बर' बिजाबनिबो आंखाल दङमोन नाथाय बे जेंनाया दा गैलिया होन्नानै बुंजासै बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों जोंनि बर' राव लिरनायनि रोखा बानान खान्थिफोरखौ दानानै होनाय जादों आरो बेफोरखौ जोङो मानिनानै सोलियोब्लानो जोंनि लिरनायनि समाव जि जोंनि गोब्राबथि बे गोब्राबथिफ्रा जों जोबनानै थांगोन जोंनि जेंनाया जोबनानै थांगोन दा आथिखालाव आङो लिरनाय समावबो आङो बे गोब्राबथिखौ आं मोनाखै नाथाय मोनसे खोथाया बेनो जोंहा सोदोबनि बेलायाव बर' रावआव जि आबस्ट्राक सोदोबफोर दङ जि गुन दिन्थिनाय सोदोबफोर दङ बे सोदोबफोरा एसे खम जानानै दङ नाथाय बर' जिखिनि सोदोब माला दानाय जोङो टारमिनिल'जि बेफोरखौ बर' थुनलाइ आफादा जिहेथु दानानै होदों जोङो बेफोरखौ फल' खालामोबा गोदान गोदान सोदोबखौ जोङो संनानै गावनो दिहुनोबाथाय जोंनि राव थुनलाइया जौगाबावगोन आरो राज्लायनायाव गोरलै जागोन लिरनायाव गोरलै जागोन